जी हाँ मैंने हाल ही में कुछ दिनों पहले एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदा था शुरआत के दिनों में मिक्सर ग्राइंडर दो तीन दिनों तक बहुत अच्छा ही कार्य किया उसके पश्चात यह मिक्सर ग्राइंडर धीरे धीरे खराब होने लगा इसमें किसी भी चीज को हम अच्छे तरीके से नहीं पीस पाते हैं जब भी हमें इसमें चटनी या फिर किसी भी मसाला को पीसते हैं तो इसमें बहुत ही गंदी अवाज आती है इसमें तेज आवाज आती है इस मिक्सर ग्राइंडर से ये आस पास के पड़ोसियों के घर तक भी ये सुनाई देती है इसके वजह से मिक्सर ग्राइंडर मुझे बहुत ही खराब लगा ना ही इस मिक्सर ग्राइंडर में किसी भी चीज को किसी भी मसाले को अच्छी तरीके से हम पीस पाते हैं इसके काटे भी बहुत ही ख़राब है